साढ़े ग्रां बिच जेह्ड़े लोग हैन ओह् सारे खेतीबाड़ी जि'यां बरखा होंदी ऐ बरखा होंदी ऐ ते भी केह् कीता कि साढ़ी बाड़ी च हून बत्तर होई गेदा ते ओल्लै गे बी उसी बाड़ी गी बांह्दे न ते इक जेहड़ा ऐ कि अजें साढ़े म्हल्ले च मतलब ग्रां बिच सारे लोक ठीक गै न ठीक एह सिस्टम चलै दा ऐ खेती बाड़ी जेह्ड़ी करै दे न ठीक करै दे न कोई मतलब इन्ना नेईं ऐ जि'यां पैह्लें पैह्लें लोक करदे हे जदूं खेती होंदी ही ते अज मतलब नमें नमें सिस्टम चली पेदे न मशीने कन्नै बाड़ी बाह्नी जल्दी होई जंदी ते बाकी जेहड़ा हैल शैल दिंदे साढ़े फसला गी ओह् जेहड़ा साढ़ा घरा दा होई जंदा जेहड़े असें बैल रक्खे दे होंदे ते गवां रक्खी दियां होंदियां गोबर जेहड़ा होंदा अस बाड़िया सु'टदे उसी बाड़िया सुटदे ते ओह्दे कन्नै जेहड़ी फसल ऐ ओह् बड़ी अच्छी होंदी अगर उसी अस बाड़िया नेईं सु'टचै ते ओहदे कन्नै साढ़ी फसल अच्छी नेई होंदी ऐ गोबर असें बाडियां सु'ट्टना ओह्दे कन्नै साढ़ी फसल अच्छी होंदी बाकी होर बी अजकल यूरिया बगैरा सुटदे ते ओह्दे कन्नै फ्ही अच्छी फसल होआ दी ऐ ओह्दे कन्नै एह कि बाड़ी जेहकी खुश्क होई जंदी असें जेहड़ा गोबर शोबर बैलं दा मंझें बगैरे दा गोबर सुट्टना होऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी बाड़ी बड़ी शैल रौंह्दी ऐ बाडी खुशक नेईं होंदी ते एह् सिस्टम ऐ साढ़े लोकें दा हून फसल लाने दा ते जमीनै दा इ'यै सिस्टम ऐ कि बरखा होंदी जेल्लै ओल्लै गै बांह्दे ओल्लै गै फसल लगदी बरखा नेईं होऐ तां केईं बारी ले ट बी होई जंदी ते बरखा दा वेट करना पोंदा